इ'यां अस बाह्रली स्टेट च जात्तरा करने गी हिमाचल गेदे हे उत्थें बड़ी स्हेई जगह् ही मन्नत मंगी दी असें ते उद्धर गेदे हे उत्थें गेदे हे अस हां ते शाम्मी गे अस इत्थुआं ते सवेरे पुज्जे अस उत्थें ते उत्थें सवेरे न्हाते न्हुते ते फिर नुआढ़े बाद अस गे उठी दरबार उत्थें इक गुरुद्वारा हा ते उत्थें जंदे फ्ही उत्थै दर्शन करदे जाइयै उत्थें इक बैरी दा बूह्टा आ ते नुआढ़े कन्नै संगला लग्गी दियां हा उत्थें बड़ी जनानियां मर्द होई गे जिंदे पर किश कोई चीज सुट्टी दी होऐ आ ते उ'नेंगी उत्थें इ'यां चौकी जन औंदी उत्थें गेदे अस उत्थें साढ़े माम्मे होंदे बच्चे निहे आं ते उ'नें मंगी दी ही मन्नत भई बच्चे होङन ते अस इत्थें औगे ते फ्ही अस उं'दे कन्नै उत्थें गे ते फ्ही अस उत्थें सालो साल जंदे रेह् ते नुआढ़े बाद हरिद्वार गे अस तां बी अस सत्त अट्ठ बंदे गे अस हरिद्वार फिर उत्थें पिंड देना हा इक ओह् दित्ता उत्थें फ्ही न्हाते अस उत्थें हां ते बड़ी स्हेई जगह् ही उत्थें आं ते उत्तराखंड च गे अस केदारनाथ केदारनाथ मंदिर ऐ बड़ा फेमस बड़ा मश्हूर मंदर ऐ जेह्ड़ा शिवजी दा उत्थें गेदे हे दर्शन करने गी अस आं ते बापस औंदे बारी अमृतसर अमृतसर गे अस गोल्डन टैंपल जेह्ड़ा सुन्ना बने दी गुरुद्वारा जेह्ड़ा उत्त गे बड़ी शैल जगह् अदा सुन्ने दी बने दा शैल दिक्खने आह्ली जगह् ओह् आं ते जेल्लै बी अस हिमाचल जंदे बेल्लै नुआढ़े बाद अमृतसर बी दिक्खी आंदे जाइयै गोल्डन टैंपल जेह्ड़ा गुरुद्वारा जेह्ड़ा सुन्ने दा बने दा ओह् दिक्खियै दिक्खदे आं ते धर्मशाला जंदे उठी स्टेडियम जेल्लै जंदे अस जात्तरा करने गी साला बाद इक अंडी जंदे हिमाचल अस बाबे दी जगह् ओह् बाबा भडबार सिंह दी जगह् ओह् बाबा नारसिंह दी जगह् जित्थें खाल्ली न्होंदे अस उत्थै पानी पौंदा उप्परा हां ते नुआढ़े ख'ल्ल बंदे न्होंदे आं ते जेह्ड़े बंदे पर किश ओह् उप्परा सुट्टे दा होऐ ओह् जेल्लै उत्थें न्होंदे ते ओह् केईं बंदे जंदे न जिंदे पर किश होऐ ते बंदे पानी हेठ न्होंदे शैल जगह् शक्ति आह्ली जगह् ओह् ते उत्थें दिक्खे केईं केईं बंदे पगड़ियै पगड़ियै लेंदे जिंदे पर किश सुट्टे दा होऐ पगड़ियै पगड़ियै लेंदे उ'नें गी उत्त पानी हेठ उत्त पानी बिच्च जेह्ड़े चीज़ सुट्टी दी ओह्दे उप्पर उ'नें गी उत्थें चीज़ होंदी न निकली जंदी उत्थें उत्त पानी हेठ फ्ही औंदे ते फ्ही उप्पर आई गेआ गुरुद्वारा आई गेआ बाबा भडबाड़ सिंह दा फ्ही उत्थें उं'दे उत्थें उत्थै आनियै मत्था मुत्था टेकेआ ते हां ते फ्ही उत्थें लंगर लग्गे दे उत्थें लंगरें दी चाह् ते पकोड़ा ऐ दिंदे ज्यादा खाने गी ते ओह् खंदे शंदे आं ते फ्ही होर इक दो जगह् उत्थें अग्गें दिक्खने आह्ली शैल न होर गुरुद्वारे आई गे उत्थें जंदे उठी औंदे जिसलै अस बापस औंदे अस उत्थें जंदे उठी बालपुर इक जगह् आई गेई उत्थें बी बाबे दी मंडी ऐ उत्थें हां उत्थें लोक जंदे फ्ही अस औदे बारी उत्थें औंदे जंदे बी आं ते इत्थें गेदे अपने हिमाचल गेदे ते हरिद्वार गेदे उठी केदारनाथ गे उठी आं ते बस अजें धोड़ी अस बाह्र स्टेटें च इत्थें गै गेदे घूमने गी जात्तरा जूत्तरा करने गी कोई बी होर निं अजें धोड़ी मौका नी मिलेआ अग्गें जाने दा आं ते इद्धर जंदे रेह् ते बस होर नेईं गे अस कुतै अग्गें पिच्छें कोई ते एह्दे शा अग्गें नी गे अस कुदै बी होर बी अग्गें बड़ियां जगह् न जियां शिरडी होई साईं बाबा बाबे दी जगह् उत्थें उत्थें बी मौका मिलग ते दिक्खने आं उत्थै बी जाना ते होर होई गेआ वृंदावन होई गेआ श्रीकृश्ण जित्थें श्रीकृश्ण ने जनम लैता उद्धर उद्धर बी मौका मिलग ते उद्धर बी दर्शन करने गी इक बारी जरूर जाना असें आं ते होर बाकी अस उद्धर गै घूमे दे जम्मू जिन्नियां बी हैन जगह् ट्यू जात्तरा आह्लियां इद्धर सारै घूमे दे ते बाह्रा जा मौका मिलेआ जाने गी आं ते बाह्र जम्मू आह्लें बाह्र जाना घूमने गी ते बाह्र लोक आखदे हां जेह्ड़े पुच्छदे भाई कुत्थु आए तुस आखदे जम्मू दा आए जम्मू आह्लें कमरा नी दिंदे रौह्ने गी ओह् सोचदे भाई जम्मू जम्मू साढ़ा ठीक ऐ लेकिन कश्मीर च मिलिटैंट वजह् कन्नै साढ़ा जम्मू बदनाम पूरा जेल्लै बी कोई बाह्र घूमन जंदा लोग सोचदे कि भाई मिलिटैंट आई गेआ जम्मू दा लोक आं ते नां ढंगा दा बोलदे कोई ते जेह्ड़ा बी कोई पुच्छदा कि भई कुत्थुआं केह्ड़ी स्टेट च आए तुस अस जम्मू दा आए जी लोक ना कमरे दिंदे नां किश